हैल्लो तुस कैब ड्रैबर बोल्ला ने मैं थुआढ़ी कैब में बुक बी कीती ही कल्लै लेई ते अ'ऊं फ्ही तुसेंगी दबारा सनाने लेई फोन करै'नी ते मैं बड़ी जरूरी जाना ऐ कल स्टेशन कोल ते मेरी ट्रेन ऐ दस बजे दी ते मिकी इक घंटा जाने गी लगदा स्टेशन धोड़ी मेरे घरै कोला मेरा घर जखैनी बिच ऐ ते अ'ऊं तुसेंगी सनाना चाह्न्नी कल तुस टैम उप्पर आई सकदे जां नेईं आई सकदे ते मिकी सनाई ओड़ो अगर तुस नेईं आई सकदे तां बी मिकी सनाई ओड़ो जे अ'ऊं कोई होर कैब जेह्ड़ी ऐ ओह् बुक करी लैं कल्लै लेई अगर तुसें आना तां मिकी पूरा पक्का पक्का सनाई ओड़ो कि के मैं जाना जरूरी जाना मेरी ट्रेन नेईं मिस होनी चाहिदी

मीं नौ बजे जे पूरी कैब मेरे घरै दे कोल होनी चाहिदी कि में टैमै उप्पर पुज्जना ते अगर तुस आई सकदे ते मिगी सनाई ओड़ो ते मिगी जेह्ड़ी कैब ऐ जेह्ड़ी ऐ में बुक करनी गै करनी कल्लै लेई ते अगर तुस आई सकदे ते पूरे नौ बजे मेरे घरै कोल पुज्जी जाएओ ते में दस बजे अपनी जेह्ड़ी ऐ ट्रेन पकड़नी ऐ